ہمارے سپول کا اریا کوسی باندھ کے علاقہ ہے چاروں طرف کوسی باندھ ہے بیر پور نیپال سب جڑے ہوئے ہیں وہاں کے بھی آدمی یہاں آتے ہیں جاتے ہیں اور یہاں کا بھی آدمی وہاں جاتے آتے رہتے ہیں اور چاروں طرف باندھ ہے دیکھنے سننے کے لیے ہر جگہ جاتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور اور اس لیے ہمارے سیلاب سے باڑھ زیادہ آ جاتا ہے تو چاروں طرف باڑھ پیڑت ہو جاتا ہے اور باڑھ پیڑت جب ہو جاتا ہے تو انسان جان مال سب سے نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ انسان سب صحیح ہے جان مال سے بہت چھتی گرست ہو جاتا ہے چاروں طرف باندھ ہی باندھ ہے